पहिरियां असां हर महिने हर पंदरहें ॾींहुं महिने ॿ महिने घर वारी वेंदी हुई पंहिंजे होॾे माइके हाणे उहा बि वञे ई न थी कोविड खां पोइ हाणे चए थी असां खे केरु मिटु माइटु बि नथो अचे असां वटि कोई पहिरियां मिट माइटनि जी ईंदी हुई भाई हर महिने कोई न कोई ईंदो हो न हाणे असां वटि कोई थो अचे न असां कंहिं वटि था वञूं छोकी असांखे भउ लॻो पियो आहे किथे कोविड जे बारे में जेको चालू थियो आहे त उहो मिट माइटनि सभिनि अचणु बंदि करे छॾियो आहे असां बि वञणु सभिनि हंधु बंद करे छॾियो आहे नंढा नंढा ॿार आहिनि सुभाणे कोई परेशानी में अची वञनि कहिड़ी दिक़त में अचे वञनि कहिड़ो मतिलबु इन लाइ न माइट ईंदा आहिनि न असां वेंदा आहियूं कंहिं वटि अॼु कोविड खां पोइ न कोई न असां जे दर ते आयो आहे न असां कंहिंजे दर ते विया आहियूं जेको आहे इते ऐं पहिरियां इते गांव जा माण्हू बि ईंदा हुआ हाणे उहे बि अचणु बंद थी विया आहिनि हिते धंधा ई ख़तमु थी विया आहिनि उन खां पोइ न हिते धंधो बचो आहे न कुझु बचो आहे माण्हुनि वटि पैसा न हूंदा त कीअं घुमंदो फिरंदो हाणे धंधा बि अहिड़ा कोन बचा आहिनि कोविड खां पोइ पहिरियां हूंदा हुआ धंधा हाणे कोविड खां पोइ धंधा बि सभु ख़तमु थी विया आहिनि धंधा माण्हू कीअं करे पंहिंजो घरु हलाए की घुमणु वञे की छा करे हाणे धंधा ओड़ा बचा नाहिनि पहिरियां हूंदा हुआ धंधा बढ़िया कोविड खां पोइ हाणे न गांव जा माण्हू बि न था अचनि पहिरियां गांव जी ग्राहकी हूंदी हुई भाई ईंदा गांव वारा हाने गांव जे माण्हुनि बि अचणु घटि करे छॾियो आहे सा चारों तरफ़ु अचणु अचणु घटि थी वियो आहे त माण्हू काॾे वञे पंहिंजो रोज़गारु हलाए थो पंहिंजो घरु ख़र्चु हलाए थो हाणे छा करे माण्हू एतिरे में पूरो आहे की घरु ख़र्चु हले हाणे छा करनि हाणे त कोविड खां पोइ मां इअं थी हुई हालत भाई माण्हू पहिरियां कमाईंदो हो हज़ारु त हाणे कमाईनि था टे सौ रुपया त माण्हू घरु हलाए की पंहिंजा शौंक़ पूरा करे त इन काण काॾे न वञणु माण्हू पुसाए थो न कंहिंखे अचणु पुसाए थो न कंहिंखे अचणु पुसाए थो पहिरियां मिट माइट ईंदा हुआ हाणे उहे मिट माइट बि न था अचनि कोई न गांव जा माण्हू था अचनि पहिरीं रोज़गारु हले पियो ज़िंदगीअ जो कटिजे थी मिरई काटिणी आहे ज़िंदगी